हैल्लो हैल्लो में इक फोन लैना तुस ओह्दे बारे च दस्सी सकदे जियां ऐप्पल आई फोन होईया ओह् किन्ने दा उसदे केह् फीचर न उसदी बैटरी प्रासेस केह् ऐ कैमरा किन्ना ऐ कैमरा किन्ना ऐ ओह् अच्छा फोन ऐ उसदी स्टोरेज किन्नी ऐ किन्नी निं ओह् अच्छा चलना आह्ला जां नेईं ऐ उसदे उसदे फीचर सनाओ किन्ना किन्ने दा फोन ऐ ओह् किन्ना निं उसदे बैटरी फीचर चार्जर बगैरा उसदा कैमरा फ्रंट कैमरा बैक कैमरा किन्ना प्रोह् ऐ किन्ना प्रोह् ऐ किन्ना नेईं फ्रंट कैमरा बैक कैमरा किन्ना ओह्दा किन्ना ज्हारां होगा ओह् किन्ना ज्हारां होगा ओह् किन्ना नेईं किन्ना नेईं ओह् अच्छा ते होगा कदूं तगर चली सकदा होगा कदूं तकरा नेईं हून अच्छा किन्ना ज्हारां होगा ओह्दी बैटरी किन्ने दिन चलदी किन्ने नेईं ओह्दी बैटरी किन्ने दिन चलदी किन्ने नेईं हैल्लो